आं दाख्लै आइफन फरथिन फ्र' मेक्स बायदोंमोन बेथारियाबो गोबाव जोरो ओमफ्राय रेम आबो बुरजा रेमआबो बुरजा सिथ'रेज आबो बुरजा नेथआबो हाइ फाइ जायो आमफ्राय बेनिफ्राय गेम गेलेनाय फोरावबो मोजां